पहिले लोक जे छलैया से चूल्हा पर खाना बनेलक आब जे छै से सिस्टम भऽ गेलैया गैसके गैस पर बनैत छै जेना भेल मिक्सचर भेल अथि भेल नहि कोनो अथि जे छै से कोनो आब जे छै से सभ चीज भेल पहिले लोक जे छै से गेल बाधमे जारनि कटलक एम्हर ओम्हर कयलक बहुत अथि कष्ट छलै लेकिन आब बिजलीके दुआरा आब जे छै से सिलिंडर मिल गेलैया घरे घरे आब अहाँकेँ पहुँचाबैत छै सिलिंडर सभ जे छै से कयलक खाना बनेलक ओहि सभके लेल सरकार बहुत उपयोग केलकैया नहि कोनो बात अथि छै नहि दिक्कत छै आब जे छै से लोक गैस पर बनेलक खाना पीना सभ अथि कयलक नहि कोनो अथि छै जे पहिले लोक जङ्गल से जाइत छलै खाना लकड़ी काटिके लएलक तऽ खाना बनेलक अथि कयलक आब जे छै से सभ गैस सिलिंडर पर बनि जाइत छै नहि कोनो अथि होइत छै